पहले तो हम लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे अब तो आ गया गैस हो गया उसके बाद इंजेक्सन भी हो गया पहले तो माटी भिगो कर मट्टी को छान कर उसपर पुरेसी ओसी डालकर तब चूल्हा बनता था अब तो उसका कोई ज़माना ही नहीं रह गया अब तो गैस हो गया गैस के आगे इंजेक्सन भी हो गया तब तो कोहार घड़ा बनाकर देते थे पानी उसमें भरकर सब पीते हैं ठंढा रहता था अब तो लेकिन अब तो हो गया फ्रिज फ्रिज के आगे कौन उसका पानी पीता था अब तो कोई नहीं पानी पीता है अब तो हम लोग भी देहा देहात में भी फ्रिज घर घर फ्रिज हो गया अब तो उसी से सब लोग पानी पीते हैं घड़ा कोहार मट्टी भिगोकर ओके मसलकर ओके कइके ओके चक्की पर चलाता था तो ऊ घड़ा बनता था घड़े को फिर गोइठा जो गाय के गोबर से पथा था वही सुखाकर उसी का आवाँ बनाकर अब उसी में घड़ा पकाया जाता था लेकिन अब सब रिवाज चल गई पहले तो डिबरी में मिट्टी का तेल भरकर और मतलब बार वो अथवा होत रहल अब तो लेकिन अब तो हो गया लाइन लाइन के आगे कौन अब वह सब मिट्टी का तेल ही नहीं मिलता कहाँ से होगा तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता है तो अब दिया कहाँ से बनेगी अब हो गया लाइन अथ लाइन से हर सुविधा होगल मतलब पहले था तो बेना चलता था बेना से दफ्ती से सब केहु बेचैन होता था तो उसी से आप अपना जलन बुझाते थे अब तो घर घर पंखा हो गया घर घर फ्रिज हो गया घर घर यह हो गया तो एक यह इनवाटर हो गया अब ठंढा ठंढा से सब रहता था पहले यह सब कहाँ सुख था पहले कुछ नहीं था अब रोटी ओटी बनाने में अब तो अच्छा है तब तो तवा माँजते माँजते कड़ाही माँजते माँजते हम लोग बेहाल हो जाते थे अब तो कितना सुविधा हो गया अब तो यह इंजेक्सन पर बर्तन जल ही नहीं रहा है गैस पर बर्तन जल ही नहीं रहा है अब तो आराम हर चीज़ के आराम हो गया हो गया मसाला है तो पहले तो सिल बत्ता चल रहा था पत्थर वाली सिल पर धनिया मिर्च सब रखकर हम लोग पीसते थे अब तो इतनी सुविधा हो गया है कि अब तो मिक्सर हो गया मिक्सर से अब तो मसाला पाकिट का पिसा हुआ आता है ना मसाला पिसा हुआ आता है हल्दी पिसी हुई है गर्म मसाला पिसा पिसा हुआ है लहसुन प्याज़ जो है वह तो मिक्सर में सब पीस जाता अब तो सिल बत्ता सब खड़ा रहता है अब उसका कोई यूज नहीं करता इसीलिए अब तो बहुत सुविधा हो गया है पहले के तो साड़ी भी अच्छी नहीं मिलती अब तो एक से एक साड़ी सब सुविधा इतना सरकार कहे देलस कि अब हर चीज़ के हम लोग के आराम हो गए मोदी सरकार जब से भइला तब से हम हन का हर चीज़ का